धर्मअष्टमे छै बुललहुँ टहललहुँ ओहिसँ शरीर अथी होइत छै यए सुरक्षा होइत छै यए बढ़िआँ होइत छै यए सुति उठैत छी बुलैत छी टहलैत छी लोकसभ दौड़ैए तऽ हमहूँ देखैत छी बुलैत छी टहलैत छी एहिसँ बढ़िआँ होइत छै शरीर स्वस्थ रहैत छै यए आओर बुलैसँ हवा लागैत छै दिमाग खुलैत छै यए इएहमे हवा लागैत छै यए बुलय टहलयसँ शरीर बढ़िआँ होइत छै यए नीक होइत छै भोरका हवा बढ़िआँ होइत छै यए सुरक्षा रहैत छै सभ सभकेँ देखैत छियै बुलैत टहलैत हमहूँ बुलैत टहलैत छी देखैत छी सभकोइ जेना जेना करैए ओना ओना हमहूँ करैत छी भोरे सवेरे उठि कऽ रोडपर टहलैत छी बुलैत छी आओर हवा लागैए बढ़िआँसँ शरीर स्वस्थ रहैए आओर आबैत छी अपन काम धन्धा करैत छी अङ्गना घर बहारैत छी आ बस उएहमे अपन टाइम बीत जाइए